भारतनि गुबै आदारानो जाबाय ओंखाम आरो जायगा बाय जायगा लानानै गुबुन गुबुन डिशफोर दंङ जेरै शिंग्रा साम'सा आरो बिरियानि बायदिफोर आरो जेरै जोंनो बर'आव जाहैबाय अनला दाव सबाय साम' बेफोरनो आरो